हेलो हाँ भैया कहाँ पर है आप भैया जल्दी आइए मैंने आपको बताया है कि मेरी चार बजे ट्रेन है हाँ कहाँ पर है आप अभी अभी आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर ही है आप से मैंने वहाँ का मना किया था मुझे भोपाल रेलवे स्टेशन जाना है जी वहाँ पर काम चल रहा हैं सड़क बन रही है ब्रिज बन रहा है अन्डर ब्रिज तो आप वहाँ से क्यों आए हैं वहाँ से आने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा

मुझे भोपाल रेलवे स्टेशन जाना है जी हाँ तो अभी आप कहाँ पहुंच गए है एम पी नगर अच्छा ठीक है तो भैया आप एम पी नगर से आप को बाक़ी की लोशक लोकेशन तो पता ही है तो आप डी आई जी बंगलो से अंदर की साइड आइएगा गौतम नगर ठीक है गौतम नगर पर आ के आप मुझे कॉल कर ली जिएगा हाँ फिर मैं बाक़ी का एड्रैस आप को बता दूँगी जी भैया समय का ध्यान रखिए मुझे चार बजे रेलवे स्टेशन पहुंचना है जी भैया तीन बज चुका है जल्दी आइए ओके